चुनाव जे दौरान मूंखे हिकु मुश्किल जो सामनो करिणो पियो हुओ जॾहिं मां अरड़ह जी थी पूरी हुअमि त मुंहिंजो वॉटर काड जे लाइ जॾहिं मां अपलाइ कयो हुओ त उहो टाइम सां अची न पायो हुओ जंहिंजे करे मां वोट न ॾेई पायमि हाणे वोट न ॾेई पायमि मां हाणे उहो आयो अॻिले साल अॻिले साल या शायदि जॾहिं अॻले इलेक्शन थियो हुओ ऐं मूंखे पुराणी ॻाल्हि आहे मूंखे याद न आहे त मतलबु हुन समय मां ॾेई न पाई हुअमि त जॾहिं उहो अगले इलेक्शन में आयो त मां पंज साल मूंखे वेट करिणो पियो हुओ पंज साल खां पोइ जॾहिं अॻलो इलेक्शन थियो पोइ मुंहिंजो वॉटर काड मूंखे मिलो वॉटर काड मिलण खां पोइ पर्ची आहीं पर्ची मिलण खां पोइ पोइ मां वोट कयो हाणे जॾहिं मां वोट कयो त मूंखे हिकु मुश्किलात इहे थी मुंहिंजो उहो पहलो वोट हुओ हालाकि अरड़ह साल खां पोइ मां तेवीस साल में अॻलो वोट ॾिनो लेकिनि तेवीस साल में मां पहिरियों वोट जॾहिं ॾिनो मूंखे मुश्किल किया ई मूंखे पतो न हुओ कि मां अगरि कंहिं खे न वोट ॾिअण चाहींदी आहियां त मां छा कयां छो त मुंहिंजे नज़र में इहो हुओ कि मां मूंखे कंहिं खे न ॾियणो आहे छो त कोई मुंहिंजी नज़र में हकदार न हुओ त मूंखे कोई हुते ॿुधाइण वारो न हुओ कि कहिड़े ऑपशन जो छा आहे त लोटो जो मतलबु कुझु न आहे हुते ख़ाली लोट जो मतलबु ख़ाली लोटो तॾहिं असां प्रेस कंदासीं जॾहिं तव्हांखे कंहिंखे न वोट ॾियणो हुओ पर मां चाहींदी हुअमि कि अहिड़ो कोई ऑपशन हुते हुजे लेकिनि मूंखे कोई ॿुधाइण वारो न हुओ त मूंखे लॻे थो हुते गाइडंस जी थोरी कमी आहे वॉटिंग सिस्टम में त इहे मुश्किल जो सामनो मूंखे चुनाव जे दौरान करिणो पियो हुओ